फोटोग्राफर केनाइ बहुत अच्छ नीक लागै छै हमलोग हम हमसबके फोटोग्राफर केनाए बहुत नीक आओर बहुत सुविधा लेल मानै छै छी फोटोग्राफ केनाए बहुत अच्छा लगैए मजा भी लगैए फोटोग्राफ केनाए जेनाकि ककरो शादी दीदी भइआके शादीमे जाकऽ फोटो घिचनाइ आओर बहुत सबके परिवारके फोटो घीचि घीचिकऽ मजा लेनाए अँ आओर फोटो घीचि घीचिकऽ ओकर व्याख्या केनाए बहुत नीक लगैए फोटो घिचनाइ बहुत एक कला छै फोटो घिचनाइ बहुत जरूरी छै फोटो घिचैके लेल अलग अलग तरीकासँ अलग अलग पोजिशनसँ घीचि घीचिके आओर ओकर अहाँ जे देखाबिऔ आओर अपन सङ्गी साथीके देखाबिऔ अपन माँ परिवारके देखाबिऔ हँ फोटो घिचनाए जेना कोनो शादी बिआह भइआके शादीमे गेलहुँ तब कऽ ओहिमे फोटो घिचलहुँ ओहिमे बहुत नीक लागल सभके फोटो हमर फोटो घी घिचला फोटो सभके नीक लागल फोटो घीचिकऽ सभके देखेलहुँ आओर सभ कहलक आह कतेक सुन्दर कतेक नीक कतेक अद्भुत फोटो घिचलथि ई बउआ हम खुश भऽ गेलहुँ फोटो घीचिकऽ आओर फोटो घिचनाइ बहुत नीक लगैए बहुत बढ़िआँ